ई जे की नाम छियै योजना छै नल वाला ई तऽ योजना बहुत बढ़िऑं अच्छा छै किएकि हम पानि पी कऽ जे छै देखलियैया ओहि मे बहुत जादा एगदम मिठास छै बहुत जादा अच्छा छै आ सबके घरमे जे छै आस पड़ोसमे सबके घरमे नलो लागल छै सरकार वाला योजनाके अन्तर्गत लेकिन जे छै ओहि मे बहुत जादा कमी ई छै कि जेनाकि बहुत जा दा जतऽ छै पाइप फाटि जाइ छै तऽ ओकर सहीसँ मेन्टेन नहि होइ छै तऽ देखै छियै पाॅंच पाॅंच दिन तक जे छै ओहिना पानि बहैत रहै छै आ तकर बाद जे छै पाॅंच दिनके बादो केओ नहि आयल आयल तऽ ओ ठीक होइ छै नहि छै लेकिन जे छै पानि जे छै सरकारके बहुत बढ़िऑं जे छै लेकिन मुदा ककरो घर तक जे छै बहुत जादा घर तक नहि पहुँचै छै किए तऽ ककरो ककरो रोडके किनारमे घर छै तऽ ओकर घर तक जे छै पहुँच जाइ छै आ बाँकी हमरा सबके घर तक मानि लिअ जे अगर बीच गाँवमे छै तऽ ओकरा जे छै घर तक नहि पहुँच पाबै छै पानि